जब मैं हिमाचल गया था वहाँ से अपने परिवार के साथ तो मेरे को रास्ते में बहुत सी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जैसे वर्षा इतनी तेज हो गई थी जाते समय कि हम लोग को वाहन अपना साइड में रोक कर थोड़े देर वर्षा का खत्म होने का इंतजार करना पड़ा उसके बाद हम लोग गए तो हम लोग के अब एक जंगल वाला रास्ता मिला जिससे हमें जाना पड़ा और वह रास्ते में हम लोग को एक शेर का सामना करना पड़ा वहाँ शेर से हम लोग इतना घबड़ा गए थे अंदर कि अंदर मेरे मामा भाई मम्मी पापा सबको ऐसा लग रहा था कि अब क्या करेंगे क्या होएगा हम लोग के साथ फिर उसके वाद हम लोग वहाँ से निकले जैसे तैसे उसके आगे हम लोग गएँ तो हम लोग को अपनी वाहन का चका पंचर होए का भी चुनौती का सामना करना पड़ा हम लोग का मध्य प्रदेश जबलपुर से हिमाचल का जो सफर था बहुत ही यादगार पर चुनौतियाँ भरा हुआ सफर था हम लोग को रास्तों में बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा जैसे कि पुलिस चेकिंग का शौचालय का और पेट्रोल पम्प में भी कई जगह पैट्रोल चोरी करने का भी सामना करना पड़ा हम लोग ने कई जगह ऐसा अपने आप को कठोर बनाया और फिर भी हम लोग अपने वाहन से अपने रास्ते की ओर बढ़ते गए और हिमाचल पहुंचे हम लोग ने रास्ते में भी शेर का सामना किया था वर्षा का सामना किया था औ पोलिस का सामना किया था हम लोग ने बहुत सी ऐसी चुनौतियों का सामना किया हुआ था उसके बाद हम लोग का चका पंचर का सामना किया था हम लोग ने उसके बाद भी हम लोग हिमाचल पहुँचे थे और हम लोग का यादगार सफर था और बहुत ही मजेदार सफर था जब हम लोग के सामने शेर आया था तो हम लोग तो घबरा गए थे बिल्कुल और अंदर बैठे बैठे सोच रहे थे कि अब क्या होएगा किसको कॉल करें कौन आएगा यहाँ घने जंगल में हम लोग को बचाने के लिए फिर हम लोग ने बोला फिर हम लोग ने सोचा कि अब तो हो गया जो होना था फिर हम लोग जैसे तैसे वहाँ से निकले फिर उसके बाद हम लोग ने वापस हम रास्ता भटक गए थे इसलिए हम लोग जंगल में चले गए थे इसलिए हम लोग को सामना करना पड़ा इतनी कठिनाइयों का पूरा रास्ता जो था बहुत ही भयानक और बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता थी हम लोग ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया हुआ था बहुत यादगार सफर और बहुत चुनौती भरा सफर था